कभी हमलोग हमलोग जाएँ तो हमलोग जैसे जा रहे हैं घूमने तो हमलोग का पेट्रोल खत्म हो गया तो दिक्कत होती है और कहीं खाना उना नहीं लेकर जा गए तो खाना लेने में भी दिक्कत होगी कोई जंगल झाड़ मिल जाती है तो जंगल में हमलोग को कैसे खाना मिलेगा हमलोग को तो हमलोग को बहुत दिक्कत होती है हमलोग जैसे घूमने जाएँ ढेर दूर तो बहुत ही अथी होता है अजीब ढंग का लगता है क्योंकि खाना नहीं मिलता है और फिर भी हमलोग किसी ढेर दूर में ऐसी दुक़ान नहीं रहेगी तो कुछ भी दुक़ान में चीज़ नहीं रहेगी तो हमलोगो को खाने में और खाने में दिक्कत होगी और जैसे और पेट्रोल में मतलब मिलकर जाएँगे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल भराने में भी कुछ दिक्कत आएगी तो हमलोग जैसे बच्चे उच्चे हैं तो बच्चों के साथ जा रहे हैं तो वह खाने पीने की ज़िद करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा खाना मतलब जंगल झाड़ रहेगा तो कैसे मिलेगा फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो ढेर मतलब तो हमलोग से बहुत ही अथी हो जाते हैं कि हमलोग यह वह मतलब अच्छा अच्छा ही हमलोग को मिले अच्छा अच्छा ही हमलोग जगह जाते हैं घूमने और फिर अच्छा अच्छा खूब खाते आ अच्छा अच्छा ही सबलोग मतलब जैसे हमलोग ढेर दूर गए तो ढेर दूर गए तो हाँ तो नहीं मिलता है दुक़ान ही नहीं रहेगी तो जंगल झाड़ में तो कहाँ से मिलेगा और पेट्रोल खत्म हो जाएगा दुक़ान नहीं रहेगी तो हमलोग फिर जैसे ढेर दूर मतलब जा रहे हैं घूमने जैसे तो कुछ नहीं मिलता है और जैसे ढेर दूर अब अगर हमारे बच्चे रहेंगे ज़िद करेंगे कि हमें यह खाना है वह खाना है तो हमलोग देते हैं अब खरीदकर सबों को और सब लोग जैसे खा लेते हैं फिर बोलते हैं कि हमें वह देना है वह वह लेना है तो हमलोग अपने बच्चों को जैसे और जैसे जा रहे हैं अगर रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो गया तो हमलोग बहुत क्या करेंगे तो ऐसे नहीं वैसे करते हैं मैनेज़

दुक़ान उक़ान रास्ते में पड़ी तो कीनते हैं कुछ देते हैं बच्चे खाते हैं और हमलोग क्या क्या बहुत ही फिर हमलोग घूमते हैं घूम उम लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इससे घूमने में और घूम लेते हैं तो जैसे वह तो घूमते हैं घूम उम कर तो हमलोग भी रास्ते में चलते हैं फिर जैसे हुआ कुछ खरीदना होगा तो खरीदते हैं कीनते हैं खरीदते हैं और बहुत ज़िद करते हैं बच्चे उन सबको भी खरीदते हैं और बहुत कुछ मतलब खरीदते हैं अच्छा अच्छा और बच्चों के लिए और जैसे ढेर दूर हैं तो पैसा लगाकर मतलब ढेर दूर पर तो हमलोग